हिन्दुस्तान दैनिक अखबार घर मे अबैत रहैत छै प्रतिदिन तऽ घर मे परिवार के सब जन हिन्दुस्तान के अखबार पढैत छी आ तकर इतर हमर पसन्दीदा न्यूज चैनल छलए एन डी टी वी रवीश कुमार हमरा रवीश कुमार के भाषा शैली हमरा किछु बेसी अपन दिस आकर्षित करैत छलए जॅं हम न्यूज या समाचार के रिसर्च या ओहि लेल गप करी तऽ रवीश कुमार के रिसर्च या एन डी टी वी के जे रिसर्च होयत छलै कोनो न्यूज ऐड के लेल से बड्ड नीक होयत छलै ओकर इतर हमरा लल्लनटॉप के न्यूज सेहो बड्ड नीक लगैया ओकरो रिसर्च जे एज हम देखी तऽ रिसर्च बेसिस पर बड्ड नीक होइ छै आ काफी जानकारी ओहि सऽ भेटैत छै